सुबह उठते हैं तो किचन में हम घुस जाते हैं मैं ना किचन में जाकर के पहला काम करते हैं कि चाय बनाते हैं चाय बनाकर के उसमें पानी धरते हैं धरने के बाद तो चायपत्ती डालते हैं चायपत्ती डालने के बाद चीनी थोड़ा डालते हैं अदरक डालते है लौंग भी डालते हैं मना डाल कर बना के मना मतलब सब कुछ देकर उसके बाद किचन में आते हैं तो फिर आलू काटते हैं काट करके छुरी से काटते हैं काट के उसको धोते हैं धोने के बाद बना के धर देते हैं धरने के बाद फिर भी प्याज मिर्चे काटते हैं लहसुन छीलकर काटते हैं काटने के बाद उसको तड़का मारते हैं सब्जी भूजते हैं भूजने के बाद फिर थोड़ा भूज देते हैं तो उसको ढक करके दो मिनट छोड़ दे रहे हैं छोड़ने के बाद फिर उसमें थोड़ा मा मसाला डालते हैं मसाला डालने के बाद भी थोड़ा सा पानी डालकर डाल के और उसको फिर ढांक देते हैं कि थोड़ा बदल जाएगा अच्छा से तो अच्छा लगेगा तो फिर हैं तो उसमें पानी डालते हैं डालने के बाद जो फिर उसको लकड़ियाँ मने लगा देते हैं लकड़ी लगाने के बाद भी अच्छा से आँच लगती है तो खाना सब्जियाँ अच्छी हो जाती हैं उसको उतार कर फिर भी मैंने चावल बैठाते हैं चावल बैठाने के बाद चावल हो जाता है थोड़ा पानी उसमें डालते हैं चावल में हम पतीली में पानी डाल करके और चावल डालते हैं वो होता है उसके बाद फिर दाल बैठा देते हैं एक चूल्हे पर बनता है तो बनता है तो फिर उसके बाद दाल बैठा देते हैं मानो सब्जी चावल हो जाते हैं तो लड़के को खाकर माने पढने चले जाते हैं तो पढ़कर तो फिर उसके बाद दाल बैठा देते हैं दाल बैठाने के बाद भी हो जाती है तो आटा गूथते हैं आटा गूथकर उसको मैंने गोल गोल बना करके रोटी बना देते हैं बनाने के बाद भी फिर जो अच्छा सा मतलब कि रोटी बन जाती है फिर करछुल में लहसुन सब कुछ डाल करके दाल तड़का मारते हैं तड़का मारने के बाद भी भी उसमें अच्छा सा फिर सबको मन हम लोग बो सास के ससुर के मने सबको पे मना पहुँचते हैं ले जाकर के देते हैं उस लोग को अच्छा से तो कोई नहीं बोलता अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो ही हिसाब से हम लोग अच्छा खाना डर के मारे अच्छा खाना बनाने लगते हैं तो बनाकर के तो अपना काम मना करने लगते हैं फिर मने सबको खिलाकर मने अपना काम कर कर फिर बर्तन सब कुछ माजते हैं किचन में सब बर्तन धो धाकर फिर ईंधन मने लकड़ियाँ जुटाते हैं लकड़ी जुटा करके लिया करके वहाँ धर देते हैं फिर शाम को भी खाना हमको बनाना पड़ेगा तो खाना बनाना पड़ेगा तो इसलिए मना आपना काम करके और ले आ करके वो धर देते हैं धर का फिन मने सब कुछ करके अपना काम अच्छा से निभाते हैं करने के लिए वही बात है हाँ किसी को अच्छा लगेगा किसी को नहीं अच्छा लगेगा ये हमारे दिल के अन्दर डर रहता है कि अच्छा लगेगा कोई कहेगा कि नहीं अच्छा लगेगा कोई कहेगा कि अच्छा लगेगा वही बात है